हलो जी मैं काशीफ़ा बात कर रही हूँ जी मुझे आप के रेस्टोरेन से खाना ऑडर करना था जी जी मैंने हाँ मैंने ऑडर किया था अभी लेकिन कुछ चीज़ें उस में छूट गई थीं जी तो मुझे उस में सॉस चटनी और एक कोल्ड कॉफ़ी और एक पीज़ा जी मुझे ये सब ऐड करवाना है हाँ हाँ जी आप दस नंबर पर हाँ वहीं भेजना आप ये वाला भी जी तो आप कितनी देर से भेज रहे हैं ओके ओके आठ बजे तक आप भेज दीजिएगा हाँ आप बिल में ऐड कर देना ये सभी अलग बिल मत बनाना उसी में ऐड कर देना ओके ओके ठीक है थैंक यू